हलो हय हय हय कोण उलयता हां हां कितें जालें मॅडम कित्याक लागून कितें जालें हां हां हां कितल्यांक सुमार केल्ली कितल्यांक सुमार केल्ली तुवें

ओके ओके ओके आनीक भुरगो येयलो आमचो काय दुसरो कोण तुमी कोण कोण आयिल्ले ना ना तो ओके ओके ओके ना कितें आसता जाणा हय कित्याक गर्दी आसता न्हू मातशी ताका लागून मातशे एक मातशे टायम जाता आसतलो ओके ओके बरें बरें हां हां हां हां हांव उलयता ताचे कडेन कितें सांगता तो पळयतां हय हय हय हय सारकें तुमचें मॅडम ओके बरें बरें सांगता तेंकां हय तो मातसो भुरगो मातसो आवटो आसा तो तकलेन सारको ना तो मातशे राव पळयता तेका ना कितें जाता हो आतां भुरगो आमचे कडेन खूब पयलीं सावन आसा न्हू कामाक आनी तेका काडपाक धपक्याक काडपाक म्हळ्यार बरें दिसना आतां कम्पलेन येता तर या हय हय हय पळयतां आं ना आसा आमचो दुसरो आनी एक भुरगो घेवपाक ट्राय करता हांव ओके ओके ना ना मॅडम जावचें ना हेचे मुखार आनी कितें जाय जाल्यार तुमी म्हाका कॉल करा ह्या नंबराचेर कॉल करूंक शकता तेका कॉल करूं नाका कॅन्टीनाक बी कांय करूं नाका म्हाका ह्या नंबराचेर कॉल करा हांव तुमकां रोखडेंच हाडून डिलिव्हर करता जें कितें तुमची ऑर्डर आसा ती आं बरें मॅडम बाय